हँ हमर गाँव परिहारपुर भेल ओहिमे बहुत सुन्दर ही कीर्तन होइ छै आओर भजनमे सभ अपन महिले सभ सबकिछु व्यवस्था कऽ कऽ राखै छियै जेनाकि ओहिमे ढोलक हरमोनियम छाल तकर बाद वृदंग ओहिमे सब किछु के जरूरत होइ छै आओर ओ सब अपने लऽ कऽ चलै छथिन ओ मण्डलीके व्यवस्थामे रहै छै आओर बहुत सुन्दर ओसब गाना गाबै छथिन ओहिमे जे कीर्तनके रहै छै ओ लाइन पर कीर्तन करै छथिन गाना गाबै छथिन तऽ ओ बहुत सुन्दर ही रहैत छथि ओ बहुत सुन्दर सऽ लाबै छथिन बहुत सुन्दर सऽ करै छथिन तैॅं ओ अपन अपन जे अथी छै तऽ ओ सभ अपन वाद्य यन्त्र अपन सङ्गे राखै छथिन ओ ग्रुप छै जेना दस आदमीके ग्रुप छै तऽ ओ किनको किनको घर पर एकटा दूटा कऽ कऽ रहै छै आओर जतऽ कतौ कीर्तन करै लऽ ओ सभ जाइ छथि भजनमे कीर्तनमे कतौ बिदा होइ छथि तऽ ओहि सब सब संगे जाइ छथि आओर सबटा अपन यंत्र लऽ कऽ जाइ छथि ढोलक मजीरा झाल मृदङ्ग हरमोनियम ओ सभकिछु लऽ कऽ जाइ जाइ छथि ओतऽ आओर भजन करै छथि बहुत ही सुन्दर भजन गाबै छैथ कीर्तन करै छैथ ओ बहुत सुन्दर लागै छै देखैमे